جسمانى تندرستى كا خيال رکھنا بہت ضرورى ہے ان ميں غذائى اور كسرت كے حوالے سے احتیاط بہت ضرورى ہے کسى ماہر غذائيت سے مشورہ كے بعد اچھى غذائيں جن ميں سبز تركارياں پھل انڈے سلاد دودھ مچھلى گوشت ان كا معتدل معتدل معتدل انداز ميں استعمال كرنا صحت كے ليے اچھا ہے جبكہ بازارو غذائيں بہت زيادہ ميٹھا كھانا ان چيزوں سے احتياط كرنا بہتر ہے اور ايک چيز كا خاص خيال کہ تندرستى كے ليے كسرت ہے وہ كسى ماہر كسرت سے مشورہ كے بعد كوئى ايک اچھى كسرت روز صبح كرنے سے صحت ميں كافى بہتر ہوتى ہے